होय सांगात होय सर सांगात आं ओके तुमचें भुरग्यांक कसलेंच इंट्रस्ट आसा म्हळां तुमी सो म्हाजी इन्टीट्यूट जी आसा न्ही ताजी फी जी आसा ती म्हयन्यां खातीर पांच हजार आसा आं सांची एक वर आसतलें चार तें पांच अशीं एक वर आमी तेकां शिकयतलें आनी म्हयन्यां खातीर पांच हजार अशीं आमची फी आसतलीं हय तुमी सांगपाक शकता मागीर तुमी तुमकां खंयचो टायम जाय सात तें आठ मात्शें एडजस्ट जावपाक मात्सो प्रोब्लम जातलो सो तुमकां स ते सात दिल्यार जाता कितें सर फी कमी करपाक मात्सो प्रोब्लेम जातलो कारण आमची जें इन्स्टिट्यूट जें आसा न्ही तें आमी खंय तरी दुसऱ्याचे बिल्डिंगेन आमी चलयतात सो तांचे मातशें रेन्ट आसता आनी आमचें जें इन्स्ट्रक्टर जें आसा सो तांचेय फी जी आसा तांकां दिवपाक पडटा आनी सगल्यो गोश्टी आमी एकठांय करून आमी जर पळयलें न्ही जाल्यार आमकां पांच हजार जे आसा न्ही तें आमकां म्हणजे आमी अशीं फी जी आसा तें आमी ठरयलां पूण तीं कमी जावपाक शकचिना पूण तुमी जर म्हणटा जाल्यार तुमकां आमी एक टेन पर्संट डिस्कावन्ट आमी दिवपाक शकता सो तुमी हय तुमी जेन्ना एडमिशन करपाक येतली न्ही तेन्ना तुमकां टेन पर्संट डिस्कावन्टाचेर जें आसा तुमची फी आमी घेतलें म्हणजे मंथली आमी तुमकां टेन पर्संट डिस्कावन्ट दवरतलें आनीक त्या प्रमाणें तुमी ज्यो फी जी आसात ती मंथली दिवपाचें आसा सो जेन्ना तुमी एडमिशनां खातीर येतले तेन्ना तुमी तुमचें भुरग्याचीं नांव आनी जें आधार कार्ड सो अशें जें गरजेचें डोक्युमेन्ट जें आसात तें तुमी मात्शें सब्मिट करात आनी एडमिशनाक येता तेन्ना तुमी ते भुरग्याक घेवन येवपाक पडटलें आनी अशें तरेन जें आसा हय